ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय कृषि उद्योग का समर्थन करने के लिए पशुधन आपूर्ति स्टोर के बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ एक तो पशुधन मतलब बकरी पालन गाए पालन भैंस पालन ये पशुधन के अंतर्गत आते हैं जिसके लिए आपूर्ति स्टोर मैं हमें हमें अच्छे किस्म की बकरियाँ या गाए भैंस मिल जाती हैं जो जिसके लिए किसान को भटकना नहीं पड़ता है साथ ही उनसे चारे की व्यवस्था भी हो जाती है इसी लिए इसको स्थापित करने से किसान को फ़ायदा होता है